हांवेन फाटीं फोन घेतलेलो तो सामको बरो नासलो म्हाका खूब त्रास सहन करपाक जाय लागले तेका लागून जालें कितें की स म्हयने बरो चल्लो तो मागीर तेका एक एक अडचणी येवंक लागले अडचणी खंयचे म्हनल्यार तिची बॅट्री आसा ती बेगीन सोंपपाक लागली आनी तो बेगीन बंद पडपाक लागलो मागीर अशें जालें की थोड्या दिसांनी तो आपशींच आपुणूच बंद जावंक लागलो म्हाका स्वता परत परत तो चालू करपाक जाय लागतालो मागीर हांवें व्हरोन तो सारको करपाक दिलो तेंच्यानी म्हणलें एक आठवडो लागतलो पूण रावता रावता म्हाका देड म्हयनो जालो तरी फोन सारको जावना हांव थंय पांच फावटीं तरी गेलो फोन परत घेवपाक पूण म्हाका फोन परत मेळोंक ना मागीर हांयेन घेतलो तो आनी दुसऱ्या कडेन दिलो दुसऱ्यान म्हाका रोखडो करून दिलो पूण तेचे थोडे अडचणी तरी उरले म्हणून हांयेन तिसऱ्याक दिलो तिसऱ्यानूय पयलेंच बशेन प्रोब्लम केलें आनी थंय म्हजो वेळ वाया गेलो हांव जाल्यार कोणाकूच म्हणचोना हो फोन घे म्हणून ह्या फोना पेक्षा आनी खंयचो फोन घेतलेलो बरो कारण ह्या फोनांतल्यान म्हाका खूब त्रास जाला